जोंनि ओनसोलाव गुबुन हारिफोर बुङोब्ला हारसा बांगाल आरो जोंनिनो ओनसोलाव साहा आबाद मावनानै जाग्रा आदिबासिफोर बेनि अनगायैबो सावथाल सावथाल नेपालि बेफोर हारिनि सुबुंखौ जों नुनो मोनो जोंनि बे ओनसोलाव आरो बायजोनि सु सुबुंफोर होनब्ला आंनिनो फरायसालियाव फरायनाय जों जथायै फरायनाय जों सानफ्रामबोनि रुथिनखौनो बांसिनै रायलाय जायोमोन जेरै जानाय लोंनायनि सायाव मावनाय दांनायनि सायाव आरो बिदिनो सामफ्रामबोनि दैलि रुथिनखौनो जोङो रायलानाय जायो आंनिनो क्लासमेटजों आङो बे बायदि बाथ्राखौनो रायलायनाय जायोमोन बिनि अनगा आरो फरायनायनि बागै बेफोर बाथ्राखौनो जोङो रायलायनाय जायोमोन